जी सर मैं भा एजेंसी से बोल रही थी सर हमारे यहाँ डबल डोर के बहुत अच्छे फ्रीज़ हैं आप लेना चाहेंगे क्या

सर सारी मतलब उसमें लीटर्स में आपको कम ज़्यादा जैसा चाहिए वैसा अवेलेबल हैं और ई एम आई की फ़ैसिलिटी भी हमारे यहाँ दे रहे हैं जो भी आपके बैंक से रहेगा और डाउन पेमेंट भी सर बहुत ही कम है

सर एक्चुअली मेरे पास पूरी लिस्टें हैं आप आ जाएँगे है ना फ़िफ़्टीन हज़ार से इस्टार्ट है मेरे पास और उससे कम वाला भी हो मिल जाएगा आपको थोड़ा सा है ना हो हाँ कल विज़िट कर सकते हैं और अगर आपके पास कोई पुराना फ्रीज हो तो उसको एक्सचेंज ऑफ़र में भी वह कट जाएगा हाँ हाँ हाँ जी आ जाइए आप मोर्निंग में चलो ठीक